आज कल हमारे देश में तकनीकी आ गई है इसके जितने फायदे हैं उतने ही इसके नुकसान भी हैं जैसे पहले के ज़माने में हम अपने कपड़े अपने हाथों से धोया करते थे और उसी की जगह आज मशीन ने ले ली है अब हम अपने कपड़े हमारे मशीन में धोते हैं और इससे हमारा हाथों का चलना ही बंद हो गया है वहीं पहले के ज़माने में हम रोटी भी अपने हाथों से बनाया करते थे हाथों से बेला करते थे लेकिन अब उसकी जगह मशीन ने ले ली है और मशीन भी सेकिंड्स में रोटी बना देती है और हम उसे अब और वो गर्म गर्म हम उसे खा भी लेते हैं वहीं पहले के ज़माने में हम थोड़ी दूर तक भी हम पैदल जाया करते थे ताकि हमारा जो शरीर था वो स्वस्थ रहता था और मज़बूत रहता था वहीं उसकी जगह आजकल मोटरसाइकल और कारों ने ले ली है और हम उसका उसकी वजह से अपने मोटापे का भी शिकार हो गए हैं और ये ही ये ही नहीं बल्कि ये मोटरसाइकिल और कारों ने देश में खूब प्रदूषण भी फैलाया है और इस वजह से कई लोग कई बीमारियों का भी शिकार हो गए हैं टेकनीक जितनी तकनीक जितनी हमारे लिए फायदेमंद है उतनी ही नुकसानमंद भी है इस वजह से कई हम पहले बहुत दूर तक भी पैदल जाया करते थे वहीं उसकी जगह हम कारों से जाया करते हैं और इस वजह से लोग बाग मोटापा डायबिटीज हाई बी पी इन सब बीमारियों का शिकार भी हो रहे हैं